जोंनि नोगोरियाव जों समाजाव गोजोन आरो सान्थिखौ आब्रुथि गोनां रैखाथि गोनां खालामनोब्ला जोङो माखासे आयेनारि खान्थियाव थानाय नेमफोरखौ जोङो मानिना सोलिनांगोन जेरै गाज्रि हुदा हुदा गाज्रि लोंनाय जानाय सोबनाय जौ जुवा

गान्जा ड्रागस बैफोरनिफ्राइ जोङो जोंनि इउन जोलै बा जोंनि समाजआ गोजानाव थानांगोन बिनि थाखाय जोङो जोंनि माहारियारि संगतन जाथिनि संगतन गासैबो ज' जानांगोन खौसे खामानि मावनांगो आरो आयेननिबो हेफाजाब लानांगोन होनानै आं सानो दिनैहाय लोंनाय जानाय सोबनायनि थाखायनो जोंनि इयुन गथ'फोरा बारानिफ्राइ बारा गाज्रि आखल आखुखौ गोरलैनो इउस खालामनो हाग्रा जालांबाय जेखौ साननाङा जेखौ मावनाङा बेखौ मावनो गोसो जायो बेफोरबायदि निसा लानायनि थाखायनो जेरै गान्जा द्राक्सफोरजों देहाफ्रा नाख्रेब जाबाय बेराम आजार जाबाय गिदिर गिदिर डाक्टार जा बिमा फिफाखौ हाय हा हालाय हाफाय खालामबाय नखराव धोन सम्फथि फोजोबस्रांबाय बैसोर बायदि गथ'फोरनि इयुन जोलैनि फरायसाोफोरनि दानि गिदिरखौनो होन ओन्दैखौनो होन गासिबो समाजआव बेफोरबायदिखौ फोसाबनांगौनि दायथ'आ नों आरो आं समाजनि गेजेराव गोग्लैयो आरो आयेननि हेफाजाब जों लानांगौ जानानै फैयो फोसाबनो थाखाय बेखौ होबथानायनि राहाया बेनो रावबो गैया नोंनि आंनि गोसोखौ सुद्राइनानै बुजायलायनायनि गेजेरजों खोथा मानियिखौ मानि होनो सोलों फोरोंनाय ओन्दैनिफ्राइ सोलोंथाइखौ मोजां गियान होनाय बैफोरबायदि नि लामायानो जोंनि इयुन जोलैखौ मोजां खालायनो लामा मोनसे लामा बायदि जोंनि गामियारि ओनसोलाव जोङो बांसिनानो संसार जायो अनेक नखरावनो जोङो नुयो गोबां नखरावनो जौ जुवाजों गब'हाबनानै थाग्रा बिमा फिफा

बैफोर नखरावहाय खायफा खायफा सोलोंथाइखौहाय सिनाया फिसोरबायदि नखर थानो हागौ बिनि थाखायनो जों गासिबो सुबुं समाजआ सांग्रां जानांगौ रैखाथि रैखाथि होलाय नांगौ गावजोंगाव बेखौनो आं होनानै आं सानो